हेलो ओ अभिषेक मिश्राजी बाजै छी आओर सब तऽ ठीक छै आओर सब की हाल छै बच्चा ओ कहै छी बचा कहलहुॅं जे अथी ई जे छलै रणजी मे बिहार बिहार के तरफ सऽ अहूँके नाम देलियै हँ अहाँके हम परिस्थिति देखलहुॅं खलाइके तरीका बहुत बढ़िआँ छलए हँ आगाँ चलिके किछु कए सकै छियै तेँ हमरा लागल आहाँ किछु करबै ताहि दुआरे बिहार के तरफ सऽ सेलेक्शन केलहुॅं हँ क्रिकेटमे आच्छा अच्छा चलू अहाँ तऽ आहाँ ई बारेमे की कहै छी मतलब ठिक छै कोनो दिक्कत नहि ने बात हँ तऽ अहाँके नाम मानि लिअ जे अहाँके नाम हम भासि कैप्टन के रूप मे देखै लए चाहै छी अपना टीममे हँ तऽ हम अहाँके दए नाम तऽ दए देने छिऐ ओना नाम अहाँके हम कालि खुना लिस्ट जारी हेतै तऽ अहाँके नाम भासि कप्तान के रूपमे हम देने छियै ठिक छै लिस्टमे एक दू गो तीन गो लिस्ट जारी भेलै जाहिमे दू गो मे भासि कप्तान के रूपमे छल नाम देने छी आ एगो मे अहाँके हम बतौर प्लेअरमे देने छी ऑलराउण्डरके रूपमे तऽ ओहिमे देने छी आब तऽ देखिऔ काल्हि अगर कोनो भी लिस्ट एतै तऽ अहाँके नाम जरूर रहतै तऽ अहाँ एहि सबमे ठीक छी ने खलाए सकै छी कोनो दिक्कत नहि ने घरेलू प्रोब्लम तऽ नहि ने कोनो हँ तऽ अहाँके तऽ काल्हि खुना लिस्ट जारी हेतै आओर ई पहिली तारिक के मतलब सत्ताइस तारीक के पहिलुक मैच छियैक से बङाल सऽ हँ जरूरी अहाँके नाम तऽ भुलि गेल छलहुॅं सुनलहुॅं मतलब काल्हि खुना लिस्टमे आहाँके नाम खाली एनाउन्स केनाइ छै सेलेक्ट कए कऽ अहाँके नाम दए देने छिऐ ठीक छै ने मतलब रमाशंकर कनी आहाँ एक बेर घर सऽ घरोपर सब सऽ पुछि लितियै मतलब अहाँ तऽ आब बाहर रहऽ पड़तै जेना आब जेबै बङाल तऽ बङाल जेबै ओकरा सऽ मैच छियै रणजी तऽ आहाँके जाय पड़तै तऽ कोनो दिक्कत नहि ने घर सब पर कोनो नहि ने मना तना नहि ने छै कोनो हँ बहुत बहुत धन्य अहाँके इएह दुआरे फोन केने रहौं ठिक छै अहाँ ई सूरज कुमार सूरज कुमार के अथी कैप्टेनमे खेलेबै भासि कैप्टन के रूपमे एबै कप्तान ओकर ओ छथिन हँ ओ सूरज कुमार ओहिमे जादातर चोटिले रहै छथिन हुनका बैसा देब सुरू के मैच नहि खेलाइ छथिन दू तीन दिन मे मैचके बाद हुनका अहाँके भासि कप्तानी देल जेतै ओहिसऽ पहिले जाहिमे सूरज सूरज कुमार झा एबसेन्ट रहथिन ताहि के तौरपर अहाँके कप्तान बनाए देल जेतै हँ तऽ अहाँके अगला आवाहन सब ठीक छै ने कोनो दिक्कत ईसब फैमली सबके बात नहि ने हँ तऽ काल्हि खुना सुनिऔ ने कहिऔ काल्हि खुना लिस्ट जारी हेतै हँ तऽ काल्हि लिस्ट जारी हेतै तऽ अहाँके सत्ताइस के पहिलुक मैच छिऐ तऽ अहाँके उन्नैस तारिक के जाए पड़त बङाल तक टीम सङे ठीक छै तऽ तैआर छी ने अहाँ ठीक छै आ